اگر کچھ ترکیبوں کی بات کی جائے جنہیں میں آزمانا چاہوں گی اور جو مشکل بھی ہیں تو وہ اسکیٹنگ ہیں میرا بچپن سے ہی بڑا رجحان رہا ہے اسکیٹنگ کی طرف اور جب میں نے لوگوں کو دیکھتی تھی کرتے ہوئے تو میرا بڑا دِل چاہتا تھا کہ کبھی یہ اسکیٹس میرے پیروں میں بھی آئیں اور میں بھی اسکیٹنگ کروں لیکن ہو نہیں پایا وقت نے شاید وہ مہلت نہیں دی وہ مہلت نہیں مل پائی کہ ہم بھی اسکیٹنگ کرتے تو بس ابھی تک تو صرف دیکھ ہی رہے ہیں اور دیکھ کر دِل خوشی گوئی کر رہے ہیں اپنی دِل گوئی کر رہے ہیں قلب کو تسکین ابھی وہ مہیّا نہیں ہوئی ہے کہ ہم بھی اسکیٹرز بنیں ہم بھی اسکیٹنگ کریں اور اپنے شوق کو ایک پریکٹیکل وے میں پورا کر سکیں اُس کو اُن اُن دے سکیں عنوان تو بہرحال یہ ترکیب ہے مشکل بھی ہے کیونکہ آتا تو ہم کو ہے نہیں ہم جب سامنے والے کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ مشکل بھی ہے کہیں گر نہ جائیں تو خود سے تو نہیں کر سکتے بنا ٹیچر کے اور ٹیچر ابھی مہیّا نہیں ہوئے ہیں ہمیں نہ وہ چیزیں مل پائیں ہیں نہ وہ ماحول مل پایا ہے کہ ہم اِسے کر سکیں تو ابھی یہ چیز رہ گئی ہے ترکیب رہ گئی ہے اللہ رب العزت نے آگے زندگی دی موقع ملا تو ضرور کریں گے